ہندوستان میں صحت کا نظام کچھ جگہوں پر اچھا ہے لیکن کئی جگہوں پر ابھی بہتری کی ضرورت ہے دیہی علاقوں میں اسپتال اور ڈاکٹر کم ہوتے ہیں اور شہروں میں ہسپتالوں میں لمبی قطاریں ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہندوستان میں علاج سستا ہوتا ہے لیکن سہولتیں کم ہوتی ہے حفظانِ صحت سہولت اور خدمت کے لحاظ سے ہمیں اور بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ سب کو اچھی صحت کی سہولت مل سکے